ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے سبق سیکھے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو دیکھ کر بھی بہت سے سبق سیکھے ہم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے نہ ان سے کبھی جھوٹ بولنا چاہیے ہر دھوکے کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیوںکہ اگر ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمارا بھی دل آنے والے ٹائم میں دکھ سکتا ہے اور ہمیں ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے ہم اگر کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں تو ہمیں کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا چاہیے کیوںکہ جیسا ہمارے پاس دل ہے ویسا سب کے پاس دل ہوتا ہے جیسے ہمارا دل دکھتا ہے ویسے اور لوگوں کا بھی دل دکھتا ہے اور ہمیں ہم لوگ کی وجہ سے کبھی کسی کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آنا چاہیے